दानि जुगाव टेक्न'लजिया मानसिनि जिउखौ साबसिननि सायाव साबसिनै खालामलांगासिनो दं टेक्न'लजिया मानसिनि जिउखौ गोरलैसिन खालामनानै होयो गोरा खामानिखौ गोरलै खालामनानै होयो सम गोबाव नांनाय खामानिखौ फुसुंनानै होयो बेमार आजार जानायाव बेराम फाहामनायाव मदद खालामो बेबादिनो मानसिनो समा थोजासे मोनो आं सानोदि दानि जुगाव जों बयबो टेक्न'लजिनि बोरखौ नाजावनांसिगौ टेक्न'लजिखौ बाहायनायखौ जोङो बयबो सोलोंनांसिगौ टेक्न'लजि नङाबा दानि जुगाव उन जानानै थालांगोन जेरै इमेल एडड्रेस गैयाबानो नोंथाङा सिनायथि गैया सितिजेनसिफ कार्द गैयाबानो नोंथांखौ हादरनि नागरिक होननानै गनायनानै लानाय जानाय नङा टेक्न'लजि नङाबानो जों गोजान जायगायाव थांनो हाया जोङो गोजान जोदान जायगानि जाथि खुरमाफोरजों जोङो खबर लालायनो हानाय नङा बेनिखायनो आं सानो टेक्नल'जिनि सोलोंथिखौ जों गासैबो फरायसालियाव होफानांसिगौ टेक्नल'जिजों जों बाहायनो रोंबासो जों दानि जुगनि कमपिटिसनजों जुग जुग समान समानै थांफानो हागोन